असांजे शहर में शादियूं ख़ूबु धूम धाम सां थींदियूं आहिनि शादीअ जी तियारीअ खां अॻु पहिरियां ॿिन्हिनि परा परिवार जा द छोकिरीअ ऐं छोकिरे जे घर जा जेका वॾा आहिनि उहो पहिला मिली करे हिकु ॿिए खे ॾिसी ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं कहिड़ी सुठी जॻहि जीअं त मंदरु या त बग़ीचा उते मिलण जो रखंदा आहिनि उते ॿई परिवार गॾिजी मिली हिकु ॿिए खां ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं हिकु ॿिए खां सुञाणप कढंदा आहिनि छोकिरो छोकिरी बि उते गॾिजी हिकु ॿिए खां ॻाल्हाईंदा आहिनि जो रिश्तो नकी थी वञे त छोकिरा छोकिरी खे मुबारक बात ॾींदा आहिनि छोकिरी वारा छोकिरनि खे नारियल मिसरी बि ॾींदा आहिनि ऐं हिकु ॿिए जो मुंहुं बि मिठो कराईंदा आहिनि ऐं इन खां पोइ शादीअ जी तियारियुनि ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि ख़र्चु या त शादीअ जी तियारीअ लाइ घणा ॾींहं लॻंदा ऐं हुन जी तारीख़ूं बि नकी कंदा आहिनि